हाँ सिर दर्द ठीक करने के हमारे गांव में काफ़ी प्रचलित घरेलू नुस्खे है जैसे एक्सक्यूबप्रेशर सिर दर्द का रामबाण है गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पियें सेव पर नमक डालकर खाएं लोंग भगाएगी सिर दर्द का इलाज तुलसी और अदरक का रस पियें लौंग के तेल से मालिश करें नीबू चाय पिएं जिससे सिर दर्द ये सभी नुस्खे सिरदर्द दर्द को भागने के लिए रामबाण है सभी से सिरदर्द गायब हो जाता है ये घरेलु नुस्खे हमारे गाँव में अपनाए जाते हैं